असांजे कच्छ जे अंदरु पर्यटन स्थल ॾाढा वि विख्यात आहिनि जीअं त नारायण सरोवर आहे माता जो मढ आहे मांडवी बीच आहे पंहिंजो न नली आए कोटेश्वर आहे नारायण सरोवर आहे त इहे सभु शयूं आहिनि जेके विख्यात आहिनि ऐं ॿियो सप भूकंप खां पोइ मोदी साहिब जेको धोरणो वाइट रन जंहिंखे सफेद लूण जो रण चवंदा आहिनि सॼो समुंड जो पाणी सुकी करे लूण ठई वेंदो आहे ऐं राति जो चंड जी रोशनीअ में जेका हुन जी चिमक थींदी आहे उहा वाकई ॾिसण लाइक़ु हूंदी आहे ऐं हिते बि भोजन में त सभु मिलंदो आहे सुठो जीअं हींअर सिआरो आहे त बाजरे जो रोटलो ऐं रिंगड़ जो उहो ओरो चवंदा आहिनि ओरो पाण जंहिंखे चवंदा आहियूं पंहिंजी वांगणनि जो सीरो ऐं त कपिड़ा बि हिते जेके आहिनि उहे विलेज टाइप जा रहंदा आहिनि जेके र उओ ॻोठाई पाईंदा आहिनि पंहिंजियूं ऐं स्मृति चिन में त ईअं आहे त हितां जो जेको आहे उहो मांडवी जेको आहे उहो ॾाढो सुठो आहे ऐं स्मृति वन जंहिंखे भूकंप जे जेके गुज़ारे विया हुआ ऐं जहिड़ी हुन जी विभिष्का हुई उन खे सॼो दर्शाए वियो आहे उहो ॾाढो सुठो आहे हिते इहो असांजे कच्छ जो हिकु चइजे भई ॾाढी वॾी शइ आहे